म्हाका गोंयचें जे नाच आसा तें खूब आवडटा कित्याक तें हांव भुरगेपणासून करत आयल्या जावं ती व्हडली परब वा धाकटी परब हांव हें नाच करताच हातूं मदीं म्हाका कुणबी नाच खूब आवडटा कित्याक कुणबी नचांत आमी कुडबी सारी घालतात काकणां घालतात पांयांक पांयजणां घालतात केन्ना केन्ना मागीर सरपय घालतात आनी आमीे चप्पला काडून हो नाच करतात आमी हो नाच करपाक सगळीं वांगडां येता एकवटान हो नाच करतात हांगा आमी दोन व्हडयो करतात आनी एकामेकाक पळोवून आमी हो डांस पुराय करतात